गाड़ी पर अगर कोनो बैग इत्यादि छुटि जाइए हमसब गाड़ीवलाके फओ फोन कए कऽ फोन नम्बर रहए छै तऽ फोनके माध्यमसँ या व्यक्ति भेटला पर हुनका कहि कऽ जे अहाँ हमर बैग हमर छुटि गेल रहए हम ओ जगह पर ओ जगह पर अहाँ राखने छी ओ बैग हमरा यथास्थान पर पहुँचा दिअ या ओहिठमा जाए कऽ लए अनलहुँ